जों ना हमनो थाखाय बिदिनो जेखाइ सिलि सारनायाव सिलि बाहायो आरो हमनायाव जेखाइ आरो लानायाव खबाइ जों बाहायो आरो दै फिसा फिसौफोरखौ जों खदालजों थेयो थेनानै जों सारो सारनायाव बिदिनो एखनब्ला समाव दै गिदिरफोरब्ला हाया हाया जायो बिखायनो जों बे ना सारनायाव माबा मोनसे सरखारनिफ्राय सहाय मोनगोन नामा जेनोबा पाम्पिंफोर बा माबाफोर जे सारनो थाखाय जे नांगौ आरो दैखौबो सारनो थाखाय पाम्पिं नांगोन फिसा फिसौखौल'सो जों सारनो हायोना ओमफ्राय ना सारनायाव गोबां माल नांगौ नांनाया बे मुवाफ्रानो जाहैबाय जेखाइ खबाइ बिदिनो सिखा बे हाग्रा एसे एनै थायो बेफोरखौ एवनो आरो आरो बिदिनो नाया जेला एसे बुरजा मोनो हेला मानि गोरिब हिसाबैसो जों ना नागिरोनालाय एसे बुरजा मोनब्ला जों नाखौ एसे जानानै एसे फानो आरो मोनाब्ला मोना गैया लांदां जायो ओंखायनो जों सरखारनिफ्राय माबा मोनसे सहाय मोनोब्ला एसे गाहाम जागौ होननानै आं सानो आरो